मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख त्यौहार है जिनको मनाया जाता है रक्षाबंधन दशहरा दीपावली होली रक्षाबंधन भाई बहन का बहुत ही पवित्र प्रेम भरा त्यौहार है जिसको बहनें साल भर रास्ता देखती हैं कि कब रक्षाबंधन आए और हम अपने भाइयों को राखी बांधने बहुत ही प्यारा भाई बहन का त्यौहार है उसके बाद फिर कुमार में आ जाता है दशहरा जो रावण दहन के साथ मनाया जाता है सत्य असत्य की सत्य पे सत्य की असत्य पे विजय होती है और रावण का दहन किया जाता है इसीलिए उसको विजयदशमी कहते हैं उसके बाद दीपावली का त्यौहार आ जाता है जिसको हम कुछ दिन पूर्व से ही उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती है घर की साफ सफाई करते हैं उसके बाद में लक्ष्मी जी की आगमन पर लक्ष्मी पूजा होती है दीपावली में तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं उनके लिए नए वस्त्र आते हैं पटाखे आते हैं मिठाइयाँ आती हैं तो सभी लोग हंसी खुशी अपने परिवार के साथ दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और फिर होली आ जाती है होली फागुन का बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है जिसको सभी लोग मिलकर मनाते हैं रंगों का त्यौहार है सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं होली का होलीका दहन होता है उसके बाद दूसरे दिन रंग गुलाल खेला जाता है सभी लोग एक दूसरे के रंग डालते हैं रंग लगाते हैं मिठाइयाँ खिलाते हैं एक दूसरे को बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा त्यौहार है